असां बड़ौदा बर्ड वॉचिंग क्लब में वियासीं जिते असां रंग बिरंगी ऐं अनेक अलॻि अलॻि शहिरनि मां आयल पशु पखी ॾिठासीं इहे पक्षी हेॾा प्यारा ऐं सुठो सुठो आवाज़ु करे असांजे मन खे मोहे रहिया हुया ऐं हेॾो सुठो अनुभव हिननि सां असांखे थे पियो हुते रही करे पंहिंजी दुनियादारी भुलिजी वियासीं ऐं हिननि जे चहक खे ॿुधी करे हिननि जे मिठे आवाज़ खे हिननि जा कलर हिननि जो सुठो सुठो अलॻि अलॻि तरह जो शेप ॾिसी करे असांजो मन हेड़ो मोहित थी वियो की पंहिंजे घर वञण जी बि इछा भुलजी वियासीं ऐं हेड़ा सुठा पक्षी जेके असां हमेशह कलरफुल मोर त ॾिठो ई आहे पर असां हुते हिकदमि व्हाइट सफेदु मोर बि ॾिठोसीं जीअं अलॻि अलॻि तरह जा पशु प पक्षी असां हुते ॾिठासीं त ई प पक्षिनि खे असांखे संभालणु अस ऐं हिन पक्षिनि खे असां सभु पंहिंजे ॿारनि खे बि ॾेखारियूं ताकी हुननि खे बि ख़बर पए की जेके पशु पक्षी असांजे आसपासि कोन्हनि त हिननि खे जेके आहिनि हुननि खे संभालणु असांजो फ़र्ज़ु आहे